आमची मायभास म्हणल्यार कोंकणी जी आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक देखून खबर आसूंक जाय जरी तर आमी मेलीं जाल्यार ही भास दुसऱ्या पिळगेक पावची ना आमी आमचे भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार तीं तांच्या भुरग्यांक शिकोवन ही भास जिती दवरूंक शकता जशें की आतां पळय इंग्लीश इतकी फॅमस आसा सगळें गोंयभर पसरल्या ती आनी आमची कोंकणी म्हणल्यार सगळे जाण लोक विसरता जशें तांची भाशा जागी उरल्या आमची कोंकणी भासूय जागी उरूंक जाय आनी जागी उरल्यार आनी फुडें बी लोक आमची भाशा शीक शकता आनी ही जागी उरतली